जय झूलेलाल हा हा मां फ्री आहियां तव्हां ॿाहिरां छो वरतुव मां तव्हांखे सुठा पेटर्न सभु कढी ॾियांव हा तव्हांखे ख़बर हू हा सभु पेटर्न कढी वेंदी आहियां

हा हा ज़रूरु करे ॾींदीमांव पर जेके तव्हां रेडी वरिता अथव न उनजी फिटिंग जो चार्ज थोरो वधीक अथव हाणे छो जो हुनमें ध्यानु सां करिणो पवंदो आहे भाई फिटिंग बिगड़े न कपिड़े जो मेटिरियल कहिड़ो आहे उहो बि ध्यानु रखिणो पवंदो आहे ऐं फिटिंग जे करे कोई तव्हांजो पेटर्न हेॾांहं होॾांहं न थी वञे उहो बि ॾिसिणो पवंदो आहे इन करे उनजी चार्ज थोरी वधीक अथव हा हा ज़रूरु ज़रूरु बाक़ी जेके तव्हांखे सुबइणा अथव तव्हां उहे पेटर्न पाण ॾींदव किन मां तव्हांखे पे पेटर्न ॾियांव हा हा हा ऐं पर जहिड़ो पेटर्न हूंदव न त प्राईज़ ओड़ी लॻंदव ड्रेस जी अगरि हैवी पेटर्न अथव त वधीक लॻंदव चार्ज बाक़ी फिटिंग में असांजी कोई बि तव्हांखे प्रोबलम न ईंदो माना डारेक्ट तव्हां खणी वञी शादीअ में पायो एॾी सुठी फिटिंग हूंदी अथव असांजी ऐं तव्हांखे घणा कपिड़ा सुबाइणा आहिनि लॻिभॻि टोटल केतिरा वॻा अथव अड़े बाप रे हे त ॾाढो थी वियो

त पोइ हिन लाइ जी जी जी हा पर तव्हां मूंखे इहो हाणे सभु थी सघेव त अॼु ई अचो सभु कम कराइण मूंखे ॾेई वञो छोजो मूं वटि बि ख़ाली अठ ई ॾींहं आहिनि जी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके तव्हां ॾेई वञो हा जय झूलेलाल